डांस त कई प्रकारनि जो हूंदो आहे कहिड़ी ज़ाति में कहिड़ो डांस हूंदो आहे केरी ज़ाति में कहिड़ो हूंदो आहे डांस सां असांजी जेकी बॉडी हूंदी उहा फिट रहंदी आहे असांजो मानसिक संतुलन बि सही रहंदो आहे असां चिंताउन सां दूरि हुजंदा आहियूं डांस में असां गॾिजी मिली नचंदा आहियूं त कोई माण्हू कहिड़े खेत्र जो हूंदो आहे कोई माण्हू कहिड़े खेत्र जो हूंदो आहे त हिन में भीतरता पतो न पहिंदी आहे असां गॾिजी मिली नचंदा आहियूं त कोई माण्हू बि अलॻि नज़र न हूं न ईंदो आहे इहा हिकु एकता हूंदी आहे जंहिंसां असां गॾिजी मिली नचंदा आहियूं त हिकु मेल ठहियलु हूंदो आहे डांस असांजे शरीर में असांजी सिहत खे सभिनि खे अॻिते वधाईंदो आहे असां कॾहिं बि बीमारियुनि जे पास न वेंदा आहियूं असांजी बॉडी हिकदमि फिट हूंदी आहे डांस ॾाढनि प्रकारनि जा हूंदो आहे अलॻि अलॻि खेत्र में अलॻि अलॻि तरीक़े जो डांस हिकु फेमस हूंदो आहे अॼुकल्ह त कहिड़ो बि कार्यक्रम थींदो आहे हुते डांस ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे अॼुकल्ह माण्हू ख़ुशीअ में हर हंधि डांस कंदो ई कंदो आहे डांस टोटल टिनि प्रकारनि जो हूंदो आहे सामाजिक और नित नाटनिक ऐं सांस्कृति हर अलॻि अलॻि खेत्र में अलॻि अलॻि तरीक़े जो डांस हूंदो आहे जीअं असां सिंधी आहियूं त असांजे सिंधीयुनि जे हिते अलॻि अलॻि हूंदो आहे डांस सां माण्हू गॾिजी मिली नचंदा आहिनि ख़ुशियूं बाटंदा आहिनि और इन सां कहिड़े माण्हूअ जो मूड बि ख़राब हूंदो आहे त उहो बि सही थी वेंदो आहे डांस फिज़िकली मैंटली ॿिनीनि प्रकार लाइ ॾाढो सुठो हूंदो आहे